हमरा सभक इलाका मे राजवंशक आ शासक सभक प्रभाव पड़ल अछि जत तक हमरा सभक बतायल जाइत अछि जेना किएकि हमर सभक जन्म तऽ ई बीचमे भऽ रहल बीस इकीस साल पहिले तऽ हमरा सभक जन्मसँ किछ पचास साइठ साल पहिलहि ई सभ ध्वस्त भऽ गेल छल आ जेना हमरा सभक बाबा पापा सभ कहानीमे बताबैत अछि जे हमर गामके भी किछु किछु राजा सभ रहथिन जेना चेतमणि प्रसाद सिंह भऽ गेल ठाकुर प्रसाद सिंह भऽ गेल इत्यादि सभ राजा सभ रहथिन जेकिमतलब कामेश्वर सिंहक अन्दरमे आबैत रहय दरभङ्गा महराज कामेश्वर सिंहके अन्दर ई सभ आबैत रहथिन तिनका सभक मतलब देने रहथिन किछु किछु मतलब जगह खास जगह जे एतऽ अहाँ सभ शासन करू आ एना रहथिन जेना हमर सभके पड़ोसक गाव बढ़बाड़ीमे एकटा लाल साहबके नाम हमरा सभके सुनैमे आ आयल छल हमरा सभके शासन ब्यबस्थामे रहल ई सभ आ जेना तक हमरा सभक पापा सभ बताबैत अछि